ہلو ای کارٹ سے بول رہے ہیں جی میرا نام محمد حیدر ہے میرا ایک پارسل تھا وہ ابھی تک ڈلیور نہیں ہوا ہے جی کیا بول رہے ہیں آواز نہیں آ رہی ہے

کیا معافی چاہتا ہوں ہمیشہ آپ لوگ کی یہی رہتی ہے پارسل ڈلے ٹائم پہ ڈلیور نہیں کرتے ہو اور بار بار بولتے ہو کہ معافی چاہتا ہوں کیا سر سر تھوڑا جلدی کروائیے سر آپ لوگ ٹوئنٹی فوڑ آوڑ سپورٹ میں رہتے ہیں نا تو یہی سپورٹ کرتے ہیں کسٹمر کو ہوں کیا آواز نہیں آ رہی زور سے بولوں بھائی ہاں تو جلدی کرواؤ پارسل ڈلیوڑ آپ ٹوئنٹی فوڑ آورس میں ہی کروا دو آپ اوکے جی اوکے اوکے سر کیا کل تک ہو جائے گی کل صبح تک کروا دو آپ ٹھیک ہے اوکے اوکے تھینک یو اوکے سر تھینک یو سر